تفریحی صنعت میں کھیل ایک بہت بڑا رول ادا کرتے ہیں جیسے اگر ہم کوئی کھیل جیسے کرکٹ فٹ بول ہوکی کبڈی وغیرہ ایسے کھیل اگر ہم کسی تفریحی صنعت پہ رکھتے ہے تو وہاں پر لوگ آئیں گے اور لُطف اندوز ہوں گے اگر کوئی کرکٹ اچھا کھیلتا ہے تو اُسے لوک متوجہ ہوں گے اور اُس سے لوگ بہت متاثر ہوں گے جیسے کہ کوئی بیٹس مین چھکے یا چوکے لگاتا ہے تو اُس کی طرف سے اُس کی طرف لوگ متاثر ہوں گے یا پھر اگر کوئی بولر اپنی طرف سے بہترین پردرشن دتیا ہے اور زیادہ وکٹیں لیتا ہے یا زیادہ رن روکتا ہے تو اُس کی طرف لوگ زیادہ متاثر ہوتے ہے ویسے ہی اگر کوئی فٹ بول کھیل رہا ہے جو بھی کھلاڑی سب سے زیادہ گول مارے گا اُسی کو لو اُسی کو لوگ دیکھیں گے اور اُس سے متاثر ہوں گے